बे जोंनि जायगा ओनसोलाव जोङो गोदान फालांगियानो जाहैबाय मा जोङो आलु फाननाय आरो गय फान्नाय औवा फान्नाय आरो बिदिनो बेसर फान्नाय बेनो जाहैबाय जोंनि नैबे ओनसोलनि गोदान फालांगि दा बे गोदान फालांगि मावनायजोंनो जोङो नखर संसारखौ मोजाङै मोजां दैदेन लांनो हायो आरो बे फालांगि मावनायजोंनो जोङो बिसि फिसाबो फिसिनो हायो

नैबे फालांगिजोंनो जोङो माखासे जायगा ओनसोलनि दे जौगाखांबो जाबोनो हायो बे फालांगिजोंनो जोङो जायगा ओनसोलखौबो ओनसोलनि मानसिफोरखौबो गोबां जौगाखां खामानियाव जोङो हेफाजाब होनो हायो फालांगिया जाहैबाय मोनसे गोजौ थाखोनि रांखान्थियारि खामायनायनि मोनसे राहा खाबु दा बे गोजौ थाखोनि रांखान्थियारि खामायनायनि थांखियानो फालांगि फालांगियानो देरसिन रां खामायनायनि मोनसे आयदा

फालांगियाव जोंहा संसार जानायनि आरो थाखा फैसा रां रुफा खामायनायनि मोनसे मोजां खाबु दङ